हम सरकारी एप ग्राम स्वराजके उपयोग करै छी एहि स्वराज ग्राम स्वराज एपके माध्यमसँ बिहार सरकारके जतेक योजना आओर ओकर कार्य पञ्चायत स्तरसँ या जिला स्तरसँ एहि सभ स्तर पर चालू रहै छै अथवा पूर्ण कयल जाइ छै ओहिके टोटल जानकारी ओहि पर देल जाइ छै जाहिके माध्यमसँ जनताके ई सूचना भेटैत रहै छै जे हमरा पञ्चायतके अन्तर्गत या वार्डके अन्तर्गत या प्रखण्डके अन्तर्गत सरकारके की सभ योजना एलै की सभ काज चलि रहल छै अथवा की सभ काज आबऽ बला छै ई एप तऽ फायदेमंद एप छै एहिसँ अहाँके ब्लॉकके या पञ्चायतके या ग्राम कचहरीके या जिला एहि सबके अहाँके दौड़ भाग सऽ जनता बचि जाइत अछि आ ओकरा घर बैसल सब चीजके जानकारी हुनक मोबाइले पर उपलब्ध भऽ जाइत छै ताहि लेल बिहार सरकारके ई एप जे छै ग्राम स्वराज से अहाँके बहुत बहुत फायदेमन्द छै आ डिजिटलाइजेशन के बहुत उपयोगता सिद्ध भऽ रहल छै